कोंकणी भाशेक प्रसिद्द करपाक आनी राखोव दवरपा खातीर खूब कार्य केल्यात जशे जशे सांगपाक देखीक म्हळ्यार लाय लायब्ररी सेटअप केल्या मागीर वेग वेगळीं कोंकणीचीं पुस्तकां पुस्तकां बरयल्यां कविता बरयल्या कोंकणी कोंकणीची कविता बरयल्या मागीर शाळेन शाळेन कोंकणीचो विश विशय दवरला कोंकणी हो विशय दवरला तशेंच आमी कोंक तशेंच आमी भुरग्यांक कोंकणी उलेवपाक प्रोत्साहीत करपाक जाय कोंकणी हो विशय आमी ज्या चडांत चड कोंकणी भाशेचो आमी वापर करपाक जाय कोंक तशेच तशेच तरेन अशे कोंकणीची भाशा मंडळ आसा तातूंत मॅमबरशीप आमी मॅमबरशीप करूं शकता